पहिरीं फेबरवरी उणिवीह सौ अठहतरि यारहीं मार्च उणिवीह सौ ॿाहतरि तेरहीं नवेंबर ॿ हज़ार ॾह टेवीह जून ॿ हज़ार पंदरहां पहिरीं फेबरवरी ॿ हज़ार अठ